नवो वेवसाय सुरू करपाक जी औपचारिकता आसा तो वर्णन करूं येता हय किद्याक आतां नवो जर बिजनस स्टाट करतलो जाल्यार ताका मेन थींग पयशे जाय पयशे जर ना जाल्यार गवर्नमेंट गवर्नमेंटाच्यो खूब तरेच्यो स्किमीस आसा तितून तुका स्किम्स त्यो घेवपाक गावता बिजनेस नवो स्टाट करपा खातीर हो तांचो मेन हें मागीर तुका लोन तुका इंटरेस्टाचेर आसता जसो जसो तुजो बिजनेस वाडता पयशे येता तशे तसो तसो लोन फारीक करपाचो आनी वेवसाय सुरू करपाक व्हड भांडव वल्ड भांडवल जाय अशें तुमकां दिसता हय दिसता किद्याक वेवसाय सुरू करतलो जाल्यार व्हड भांडवल जाय तो म्हणजे तुमचो बिजनस हेल्प करपा खातीर आनी फुडें चलोपा खातीर तो जाय पडटा आनी ताजेर खूब आसा ते आनी म्हाका खबर ना इतलेंच खबर आसा